हलो हा डाक्टर साहिबु जय झूलेलाल डाक्टर साहिबु साईं डाक्टर साहिबु घणनि ॾींहंनि खां वठी तबियत ॾाढी ख़राबु आहे ऐं खंघि बि आहे जुख़ाम बि आहे बुख़ार बि आहे ऐं माना जिस्म में दर्द बि आहे ऐं काफ़ी ॾींहं थी विया आहिनि और छुटे नथो जो होड़ी दवा का दर्मल ॾियो हा

जी हा दवाई सुठी लिखी ॾियो ऐं जेको आहे खंघि बि ॾाढी थिए थी पेई माना खंघे खंघे खंघे खंघि बि ॾाढी थिए पेई ऐं जेको आहे बुख़ार बि कहिड़ी कहिड़ी महिल ॾाढो अची थो वञे वरी छॾे बि वञे थो वरी पसीनो बि अचे थो ऐं उन्हनि शयुनि जो हा हा बुख़ारु आहे जे थी विया न साईं ॾह ॿारहां ॾींहं थी विया आहिनि बुख़ारु आहे इहो छॾे थो वरी अचे थो छॾे थो वरी अचे थो इहे टेस्टू चे चेकअप बि करायूं आहिनि वरी मां चयो अलाए डाक्टर साहिबु वरी जेको आहे वरी हिन वटि वञूं साईं वटि हितां हुतां वारी दवाई लॻंदी बि आहे हा जी दवा सुठी लिखी ॾियो टेबलेटू बियूं जेको आहे जेको मल्टी विटामन कंपनी जूं वरी लिखी ॾियो खंघि जे लाइ बि लिखी ॾियो जंहिं मां जेको आहे खासी खंघि जो कोई इलाज़ थी वञे चङी तरह सां ठीकु आहे ऐं जेको आहे लिखी ॾियो चङी तरह हिते समुझो की पोइ ॿुधाइजो की घणा पैसा दवा बि सही हुजे जी जी जी ठीकु आहे न डाक्टर साहिबु उहो हा तव्हां बिल्कुलु छोकिरे खे जेको आहे मां मोकिलिया पियो त जेको अर्जंट लिखी ॾिजो त जीअं मुंहिंजी तबियत सही थी वञे ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल